گوتم بدھ نگر ضلع میں بہت سارے سماجی اور ثقافتی روایات ہیں جن کا استعمال ہمارے معاشرے میں کیا جاتا رہتا ہے جیسے کہ یہاں کی زبان اور یہاں کا مذہب یہاں کے رسم و رواج بہت سارے مختلف لوگوں میں مختلف چیز مختلف طریقوں سے تقسیم کی گئی ہیں جیسے کہ مسلم کمیونٹی کے لوگ اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں اپنی عبادت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہندو معاشرے کے لوگ اپنا اپنی پوجا کیا کرتے ہیں اور اپنے تیوہار منانتے ہیں اور وہیں پر سکھ ہو یا کرسچن ہو یا عیسائی ہو سب اپنی اپنی عبادتوں میں اپنی اپنی گرنتھوں کے ساتھ اپنی اپنی پاک کتابوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں ان سب کے باوجود غیر ملکی روایت کی جو ثقافت ہے وہ کافی ناپید ہو چکی ہے آج کے ٹائم پر غیر ملکی کی جو غیر ملکوں میں جو حالت ہے اس سے مختلف ہماری ریاست بیاں کی جا سکتی ہے